अऽ बिहारसँ विदेशमे पढ़ए लए चाहए बला छात्र लिअऽ एना तऽ ओतना कोइ विकल्प नहि छै जेना या हुए पड़ैत छै कि सरकार कोइ नियम चलेने हौते बट जागरुकताके अभावमे बेसीतर नहि जा छात्र नहि जानए छै कि मतलब कोन कोन स्कीम जे छै सरकार द्वारा चलेलो गेल छै या किछु भी कि ओ केना अपना आपके विदेशमे पढ़बा लाएक बनबा पाए छै यदि जेभी बच्चा विदेशमे पढ़ए लए चाहैत छै या तऽ ओ अपना आर्थिक स्थितिके कारण नहि पढ़ल पा रहल छै या अपन मन मारिके ओकरा रहै पा रहल छै आओर नहि तऽ ओ लोन या किछु भी करिके केहुनाओ अपनासँ करिके पढ़ए लए जाइत छै ई लिए हमरा लागैत छै कि मतलब सरकारके जे छै जागरुकता फैलाना चाही कि मतलब जेभी ओकरा योजना छै या योजनामे बढ़ावा लाना छै कहनाइ कि बहुत सारा एहनो बच्चा छै जेकि पढ़एमे बढ़िआँ छै या पढ़ए लए चाहैत छै आगे बढ़ए लए चाहैत छै बट ओ अपना कोनो ने कोनो परेशानीके वजहसँ जेनाकि आर्थिक स्थिति बड्ड कम बिहारमे जे छै गरीबी दर बहुत जादा छै तऽ बहुत सारा बच्चा जे छै पढ़ैमे बहुत अच्छा होइ छै या पढ़ै लए चाहैत छै लेकिन अपना घरके आर्थिक स्थितिके वजहसँ पढ़ि नहि पाबैत छै इसलिए जे छै सरकारके एकटा योजना बनाना चाही कि मतलब जे बच्चासभ छै ओ बाहर जाकऽ पढ़ि पाबै अपना आगे बढ़ि पाबए अपन देशके नाम रोशन करए पाबए अपन घर परिवारके नाम रोशन करै पाबए